मैथिली भाषा हमरा सबके जे छै से अपन सबके मातृभाषाके रूपमे छै लेकिन ई भाषा जे छै से हमसब तऽ बचपनेमे सीखने छलियै मगर किछु दिन जे छै से लोकसब मैथिली लोकसब जे छै से बाहर जाके रहऽ लगखिन तऽ बहुत लोक जे छथिन से हिन्दी इंग्लिश तै सब तरहके भाषा बाजऽ लगखिन आओर मैथिली भाषा विलुप्त होबै लगलै लेकिन आब जे छै से फेरसँ लोक नया कदम उठेलकैए आओर नया तरहके बात विचार भेलैए जे अपन भाषा जे छै मैथिल मिथिलाञ्चलके भाषा जे छै एकरा उजागर करैके चाही अइके लेल बहुत तरहके प्रयास भऽ रहल छै जेना टीवीयेपर जे छै से अनेक तरहके कार्यक्रम सब चालू भेलैए जे मैथिलीके छथिन हुनका सबके कतौ रहै छथिन तऽ अपन जे छै अपन अथी अपन भाषा ई किछु विशेष प्रिय लगै छै आओर ओकरा सुनऽके लेल ओसब हमेशा टी वी पर देखै छथिन आओर जे छै से अनेक तरहके मैथिली भाषाके विकासके लेल प्रयास कऽ रहल छै आओर हमरो सबके चाही जे ई प्रयासके जारी राखऽके चाही हमरो सबके अपना घरमे हमर बच्चा बाहर जाइए इसकुल जाइए कतौ भी जाइए तऽ ओइठमा तऽ अनेक भाषा बाजैके सीखतै हिन्दी सीखबे करतै इंग्लिश सीखबे करतै मगर हमरा अपना घरमे जे छै हमरा बच्चाके मैथिल भाषा अगर हम मिथिलाञ्चलके छी तऽ हमरा अपना बच्चाके मैथिल भाषा ही सीखाबऽके चाही ओकरा ई नहि चाही की हँ तुम तू घरसँ बाहर जाइ छै तहन तू हिन्दिये बाज आओर घरमे छै तखनो तू हिन्दिये बाज एहन नहि होबऽके चाही हमरा अपना बच्चा सबके भी मैथिल भाषा सीखाबेके चाही मैथिल अइसँ की हेतै जे हमरा बच्चा सबके मैथिल मैथिली भाषा औतै तऽ हमर बच्चा सब भी बजतै तऽ ओ बजतै तऽ ओ भी दोसरके सीखा सकै छै अइसँ बहुत आदमी मैथिल भाषा बाजेके सीखथिन आओर मैथिल भाषाके विकास हेतै मैथिल भाषाके विकास हेतै तऽ अपन मिथिलाके विकास हेतै